मुझे बहुत सी हाँ आउट्डोर ऐक्टिविटी पसंद है जैसे बैडमिंटन खेलना कबड्डी खेलना खो खो खेलना तैराकी करना तैराकी वैसे मुझे ज़्यादे अच्छे से से नहीं आती है पर मुझे यह भी बहुत पसंद है बडमिंटन में बहुत खेलते रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है यह मुझे बहुत पसंद है खेलना कबड्डी भी मैं खेलना पसंद करती हूँ यह तो छोटे से जगह में भी खेल सकते हैं और बहुत ज़्यादे अच्छा आनंद हम ले सकते हैं यह आउट्डोर ऐक्टिविटी भी हमारे स्वास्थय के लिए बहुत ही अच्छी होती है और यह हमें बहुत ही आनंद प्रदान करती